लाइन आबै छै भागि जाइत छै भागि जाइत छै तऽ बि बिजलीवला कनि अथि कए दै छै तऽ लाइन कनि भागि जाइ छै तऽ सभके अथि भए जाइत छै धियापुता झगड़ा करऽ लगै छै लाइन भागि गेलै लाइन भागि गेलै लाइन एतै तब ने देतै लाइन लाइन भागि जाइत छै तऽ सभकिछु दिक्कत भए जाइत छै गरम लागै छै गरम लागै छै थोड़े देरके लाइट आबि जाइत छै फेर थोड़े देरके लाइट कटि जाइत छै कटि जाइत छै तऽ फेर लाइन नहि रहै छै पंखा चला गर्मी ज्यादा बेसी लागै छै गर्मी ज्यादा बेसी लागि जाइ छै तऽ पंखा कनि कम कए दे ठंडा जाड़ होइ छै फेर कहलक कनि बढ़ा दे तऽ लाइट गेलै फेर कटि लाइट कटि गेलै फेर कटि गेलै तऽ फेर एलै फेर कटि गेलै फेर एलै फेर कटि गेलै फेर एलै फेर जे एलै तकर बाद लाइन रहैत छै मोबाइल चार्जमे लगा देलक मोबाइल लगा दे चार्जमे बिल कतेक उठैत छै बिल बिल जे उठै छै तऽ कहलक कम कए दे कम करैके बाद फेर लाइन भागि गेल फेर लाइन भगिते भगिते भगिते भगिते साँझकेँ अबै छै लाइन